एक लाख साठ हजार सातशें बावीस सात लाख चोवपन हजार तीनशें चौवीस पंच्यात्तर हजार दोनशें णव्याणव आठ हजार णवशें त्र्याणव पन्नास हजार सातशें एक